डिसण वञे त टैक्नोलॉजी असांजे रोजमर्रा जे जिंदगीअ खे हिकु आसीस बि आहे जे कॾहिं असां टाइम सिराइ करे पेसा ख़र्चु करे होसि ताई वञूं ऐं उते असांजे तारीख़ ऐं असांजे सहुलियत जे हिसाब सां जे कॾहिं टिकेट मौजूदु कोन्हे वरी अची असां घर में हुनजो फैसलों मटियूं घरु वारनि सां गाल्हियूं वरी वञूं बहितर आहे असांखे घर वेठे असांजे सहुलियत असांजे टाइम मौजूदु जेका असांखे सहुलियत मिले थी असां हुनजो भरपूरु फ़ाइदो वठी सघूं था पिया ऐ हिनखां पोइ जे कॾहिं असांजी गुरू न करे केॾी महिल ओली अची थी वञे उनखे असां घरु वेठे टिकेटूं खे वापिसि करे सघूं था पिया उन खां पोइ ॿाहिरि ट्रैफिकियूं घटि थीयूं थियन पियूं जे कॾहिं असां घरु वेही चारि कमु करे था सघूं गॾो गॾु ॿिया कमु अलॻि सां जा रास थियन था पिया त इहे टैक्नोलॉजी असां लाइ असी सही आहे